हमारे राष्ट्र भाषा हिन्दी है और हमें हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक हिन्दी भाषा का उपयोग करना चाहिए लेकिन आज के ज़माने में हिन्दी का बहुत कम उपयोग हो रहा है बहुत कम लोग हिन्दी भाषा में हिन्दी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं आज के ज़माने में इंग्लिस मराठी आदि कई भाषाओं का उपयोग किया जाता है किया जाने लगा है हम जैसे हिन्दी का उपयोग मानों करना ही भूल गए हैं हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए हमें अधिक से अधिक बात हिन्दी में करनी चाहिए पहले पढ़ाई हिन्दी में होने के कारण बच्चे आसानी से हिन्दी भाषा को पढ़ लेते थे समझ लेते थे पास हो जाते थे और आगे बढ़ते थे लेकिन आज कल इंग्लिस भाषा इंग्लिस लैंग्वेज होने के कारण सिलेब्स इंग्लिस में होने के कारण बच्चे अच्छे से न क्वेशनस को पढ़ पाते हैं न बुक पढ़ पाते अच्छे से न वह बुक्स को समझ पाते हैं और अपनी भाषा को माने मानों भूलते ही चले जा रहे हैं हमें हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए और पढ़ाई हिन्दी में करवाने के लिए स्कूल वालों से बात करनी चाहिए स्कूल लैंग्वेज हिन्दी में करने के लिए प्रयास करने चाहिए सिलेबस हिन्दी में करने का और ताकि बच्चे आगे बढ़ सके पढ़ सके और अपने देश को ऊँचाई तक पहुँचा सके हमें घर पर भी हिन्दी भाषा का ही उपयोग करना चाहिए आज कल के बच्चे अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने लगे हैं जो कि न आधे लोगों को समझ आती है न समझ पाते हैं कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है क्या बोल रहा है इसलिए हमें अधिक से अधिक हिन्दी भाषा का ही यूज़ करना चाहिए ताकि हम भाषा को और से और अधिक बढ़ावा दे सके और लोगों को हिन्दी का उपयोग बहुत करना चाहिए